गो हमसब गोरू रखले छियै गोरूके स्वच्छ रहैके लेल ओकरा भोजन दै छियै भोजनमे कभी घासमे के कुट्टी काटि दै छियै भूसा मिलाके सानी बोझै छियै सबके खियाबै छियै आओर एकरा बाद ओकरा धोइ छियै धोइ छियै धोके एकरा बाद शामके पहर ओकरा धुआँ करै छियै जे मच्छर नहि काटै काटै एकरा बाद ओकरा तबियत खराब होइ छै तऽ दबाइ ले आके दै छियै की तबियत खराब नहि होइ ओकरा ओकरा बाद ओकरा खानामे दै छियै कभी दाना भी दै छियै गेहूँके हलुआ दै छियै आओर कभी खरी फुलाके पानिमे ओकरा अथी सानीमे मिलाके बोझ दै छियै ओ खाना इहे सब खीयबै छियै कहियो घास काटिके लए अबै छियै खाली घास दै छियै खाइ लागी तऽ तब जे है गोरू स्वस्थ रहै छै कहियो देखली की तबियत ठीक नहि है कभी दूधे कम हो गेल तऽ ओकरा जे है खरीके व्यवस्था कऽ के दै छियै तऽ खरीपर दूध होइ छै आओर गेहूँके हलुआपर दूध होइ छै एकरा बाद ओकरा की करै छियै गेहूँके भूसा मिलाके कुट्टी काटिके ओइमे मिलाके दै छियै कभी भूसा घटि जाइ छै तऽ पोराके कुट्टी काटिके घासमे मिलाके खीयाबै छियै तऽ ई ई इहे भोजन सब गोरूके हमसब दै छियै